हागोन आङो जितिया हाबा जायो हितिया जोंहा ओजा न'खराव थारमाने बि लरा ना आंनो हरनायाव जोंहा न'खरा हरामोन आरो जोंहा बाबाया एख' गैया होननानै उनाव आरो एख' गैयामोनबो दिसु इसा गैया ओमफ्रायथ' थेवबो इदिनो माबाबाय हरनाय जाबाय उनाव आरो गैयाब्लाबो इनिफ्राय आरो उनाव आङो इसोरनि न'खराव फैनायाव बिराद खस्थ' मोन्दो आरो होमब्ला जोङो इसा एख' गैया आरो हाबो गैया मात्र' न'आबो इदिनो थोरिनि फिसा गंसेमोन ओमफ्राय खिन्थु लराया इसे गोरोंमोन आर' मानसिया इनिफ्राय उनाव जितिया फैब्लाथाय मार खस्थ' आरो इसा जानाय लोंनायनि नोङो सानसेयाव बोथिसेल' मोनजायो ओंखामखो उनाव मोनजाब्ला आरो माबाया फुङाव ओंखामखोनो मोनजाया देसु साहा ओरैनो लाल साहा एसे मोनलोंनानै इनिफ्राय सानफ्राव बोथिसे मोनब्ला आरो मोनाफ्राव आरो इनिफ्राय उदै बुंजासे मोनजायामोन आर' ओंखामखो ओरैनो जाना थाबाय आरो दैजो ओंखामजो इदिमोन आरो खस्थ' मोनफैदो उनाव आरो उनाव जोंहा उनाव मा जाबाय ओमफ्रायनो सरखारनि न' मोननायसै जोंहा बे सरखारनि न' मोननायाव इनिफ्राय उनाव इनि फैसाजोनो जोंहानि मालिकआ इ फैसाजोनो ओमफ्राय उनाव बेफार बुफार खालामदो खालामनानै ओमफ्राय उनाव इदिनो बेफार खालामनायावनो ओमफ्राय उनाव माबाजो न'खरा मोजां जालांनायसै आर' ओमफ्राय दा इ फैसाजोनो इ न'नि फैसा मोननायजो सरखारनि न' मोननाय फैसाजोनो ओमफ्राय बेफार बुफार खालामनानै इदिनो दंफां बेफार खालामदोमोन इयावनो उनाव न'खरा जाहानिया उथिलांदो आर' इनिफ्राय उनाव इदिनो दा जोंनिया अबस्थाया एसे मोजां आर' दा इनिफ्रायनो ओमफ्राय जानाय लोंनायावबो बिराद खस्थ' मोनोमोन मोजां हिसाबै ओंखाम ओंख्रि मोनजायामोन आर' इदिनो मालायनियाव आरो जिखुनु नांगोफोरखो नांनायफोरखो बिनानै भागि बंख'नियाव बिनानै माबायोमोन आर' हरोमोन आर' गैयाब्लाथाय इदि इदिनो सलिलांदो आर' इदि खस्थ' मोनफैदो ओमफ्राय माइबो जों खामला गायोमोन मार खामला गायोमोन जोङो माइ खामला गायोमोन इदिनो खामला मावोमोन आर' सोरबाफोर माइफोर जावनो लिंब्ला थांबाय माइरंफोर जावनो लिंब्ला थांबाय ओमफ्राय हाजिरा जावहैबाय इदि खालामोमोन जोङो ओमफ्राय दा बर्थमान जोंनिया न'खरा इसे मोजां जाबाय सलिनो हानायाव फैबाय आर' अबस्थाया इखिनियानो आर' जोंहा न'आव दा बिहामजो सासे दं ओमफ्राय फिसाज्ला सानै इनिफ्राय फिसौ सासे हौवा सासे इखिनियानो न'खराव इदि जोंहा दा न'खराव एख' माबा गैया बिहामजोफोराबो मिलायलायो फिसाज्लाफोराबो बयहाबो दा खिन्थु जोंनि न'खराव एख' माबा गैया कायजा पेतालबो गैया अनलायनाय दा बर्थमान एख' माबा मोनाखै आर' जोङो दा इदि आगोलनि समखोबाथ' माबाब्लाथाय बुहुद भाबिब्लाथाय आङो दा निजे निजे खस्थ' मोननायखाय आं खिन्थु गुबुन बेलेगफोरखोबो बिराद अननो ओंखारो आङो दुखु आं मोनबोबाय नालाय इदि गैयि मानसिफोरखोबो आं बिराद दुखु मोनोर' इबो जोंबो आगोलनि समाव इफोरबायदिमोन दा इसोरबो दा जोंबायदि होननानै बिराद दुखु नाङो र' आं इदि अननो ओंखारो र' गैयिफोरखो मायबा मोनसे बेसाद बिनो फैब्ला गामिनि बा माबाफोरा बिनो फैब्लाथाय इनिफ्राय उनाव माइरं दैरं बिब्लाबो जों दा हरो आर' सोरबाफोर बिनो फैब्लाथाय जोंनो मोनखाबाय इदि जारिमिनखो इ कारने बिराद दुखु नाङो आंहा दा बेलेकखो नुब्लाथाय इफोरबायदि